ہیلو چکن شاپ سے بات کر رہے ہیں جی مجھے گوشت چاہیے تھا ارے یہی پچاس کلو گوشت چاہیے تھا چکن کا

ارے یہاں شادی ہے تو مجھے لینا تھا تو پیسے بتا دیجیے تو پچاس کیلو کے کتنے ہو جائیں گے ارے اتنا مہنگا آپ بہت مہنگا بتا رہے ہیں تھوڑا سَستا کر لیجیے دیکھیے اچھا اور مٹن اتنا مہنگا مجھے چاہیے تھا دو سو دو سو دو سو کلو ارے نہیں بہت مہنگا بتا رہے چار سو میں کہاں ہو جائے گا نہیں نہیں ساڑھے تین سو بھی نہیں دیں گے نہیں دو سو بھی نہیں دیں گے ایک سو بیس دیں گے بتائیے ارے چلیے ڈیڑھ سو روپئے ارے دیکھ لیتے ڈیڑھ سو روپئے میں اور چکن کا نبّے نہیں چکن کا دیں گے ایک سو ایک سو تیس دیں گے تو اگلے ہفتے تین تاریخ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آئیں گے